हम योग करने में कम से कम एक घंटा या फिर दो घंटा लगा ही देते हैं क्योंकि हमारे घर के नीचे गार्डन है और उसी गार्डन में हम रोज़ सुबह सुबह पाँच बजे या छः बजे सुबह पाँच बजे तो अक्सर हम को नींद खुल ही जाती है नहीं भी खुलती है तो हम फ़ोन से या फिर घड़ी में अलार्म लगा कर उठ ही जाते हैं और सुबह सुबह वक करने का ड्रेस जो होता है वो चेंज कर लेती हूँ और फिर फिर गार्डन में जा कर बहुत देर तक दौड़ती हूँ फिर दौड़ कर आती हूँ तो बैठ कर थोड़ी लंबी साँस ले कर छोड़ती हूँ फिर एक दम से एक हाथ पाँव को ऐसे मतलब कि जैसी योग करते हैं वैसे करती हूँ और फिर बहुत देर तक चलती हूँ फिर हाथ को मुठ्ठी बांध कर फिर खोलना हर एक चीज़ मतलब कान को फिर बाल को एक दम सही ढंग से करना हर कुछ करती हूँ फिर फिर योग करने के बाद फिर आगे टहलती हूँ टहलने के बाद फिर गार्डन के चारों साइड घूमती हूँ सुबह की स हवा खानी चहिए ये दिस तो उससे सेहत बनी रहती है और सुबह के सूर्य देवता की भी किरण हमारे शरीर में लगने चाहिए उससे हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी होती है इसी लिए आज सुबह सुबह जो सुबह पाँच बजे तो मैं उठ ही जाती हूँ और तब से योग करना इश्टार्ट करती हूँ और वहाँ पर बहुत सारे यही बहुत सारी दीदी चाची और और अधिकतर दादी लोग जिनका वज़न जिनका फैट बहुत बढ़ गया है उनके वजह से वो दौड़ती रहती हैं दौड़ती रहती हैं ताकि उनका फैट कम हो वो एक दम फिट और फाइंड हो फाइन हो जाएँ इस लिए वो अधिकतर घूमती रहती हैं दौड़ दौड़ के दौड़ दौड़ के ताकि उनकी सेहत बनी रहे और वो बहुत ज़्यादा दौड़ती रहती हैं तो और फिर हम ये और योग जो सीखाते हैं वो मेरे सर हैं वो भी आते हैं तो वही हम लोग को योग करना सीखाते वही बोलते हैं हाथ को ऐसे करो पाँव को ऐसे करो कान को ऐसे करो सिर को ऊपर रखो एक दम तन कर बैठो बहुत कुछ सीखाते हैं साँस लंबी लो फिर छोड़ो यही सब सीखाते हैं ऐसे चलो वैसे बैठो एक पाँव पर खड़े हो जाओ या एक हाथ से ऐसे करो वो मतलब वही सब सीखाते हैं बहुत कुछ सीखाते हैं सर तो वही सर दादीयों लोग को भी बोलते हैं कि तुम आप लोग भी बैठिए और फिर पहले जैसे लंबी साँस लीजिए उनको भी वो लोग भी सीखने आती हैं ताकि उनका भी शरीर एक दम स्वस्थ और बना रहे हमेशा हेल्दी रहे स्वस्थ रहे वो लोग भी आती हैं योग करने के लिए हम आम तौड़ पर अक्सर हम छः से पाँच बजे तक उठ जाते हैं सुबह में तब करते हैं और गार्डन में ही करते हैं गार्डन के बाहर हम कही नहीं जाते गार्डन में ही हमेशा पूरे घूमते हैं नहीं तो घू बग़ल में मेरे घर के उस साइड पार्क है उस पार्क में हम जा कर अक्सर घूमा करते हैं घूमते के घूम कर घूमते घूमते पार्क में और जब तक सर नहीं आ जाते तब तक हम घूमते ही रहते हैं और वो उनके आने के बाद ही हम योग क्लास वो योग सीखाते हैं वो उनके आने के समय में हम अपने घर के नीचे वाले गार्डन में आ जाते हैं उन से सीखने के लिए तो आम तौर पर मैं हमेशा गार्डन में ही सीखती हूँ पर कभी कभी मैं वो कभी कभी मैं पार्क में चली जाती हूँ दौड़ने के लिए मेरे बहुत सारे दोस्त भी आते हैं उस में घूमने के लिए और कोई कोई दादी भी जो घर के अगल बग़ल में रहती हैं वो लोग भी आती हैं तो फिर उनके साथ ही चली जाती हूँ योग करने के लिए सीखने के लिए दौड़ने के लिए वो बड़ी है वो मुझ से ज़्यादा जानती हैं इस लिए और कभी कभी मैं भी उन्हें सीखा देती हूँ बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी और योग सभी को करना चाहिए ताकि उनका स्वास्थ्य बना रहे